जय झूलेलाल ओला असां कल्ह सूरत खां अहमदाबाद जे लाइ तव्हांजी गाॾी बुक कई हुई त तव्हांजी गाॾीअ में स्मेल पई अचे प्लस सिटूं बि फाटल हुइयूं ऐं पुठियां असांखे पुठीअ ते लोहो बि पियो लॻे मुंहिंजा मदर फादर बि ॾाढा परेशानु थी विया तव्हां बि असांखे इख़्तलाह न कई ऐं उन असांखे ड्राइवर कुझु ॿुधायो हुयो रस्ते ते ॿ दफ़ा असांजी गाॾी पंचर थी वई उनखां पोइ असां चारि कलाकु पहुचण वारा हुयासि त असांखे अठ कलाक लॻी विया तव्हांजे नाले वारी कंपनी हुजनि खां पोइ बि असांखे एतिरी प्रॉब्लम आई आहे त उनजे लाइ असांखे कंप्लेन करणी आहे